نقل و حمل کی بات کی جائے تو وہ ڈسٹینس پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنی دور تک جا رہے ہیں اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے جیسے کہ مجھے تھوری دور جانا ہے یا مجھے اسکول جانا ہے تو مجھے سائیکل کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم سائیکل سے جلدی پہنچ جاتے ہیں اگر مجھے تھوڑی اور دور جانا رہتا ہے اگر میری کالز بہت دور ہے تو ہم لوگ زیادہ تر بائک کا یوز کرتے ہیں کاڑ کا یوز کرتے ہیں بٹ زیادہ تر لوگ بائک کا ہی یوز کرتے ہیں تو وہ بائک وہاں پہ یوز کیا جاتا ہے اگر اب ہم لوگ کہیں دور جا رہے ہیں جیسے کہ فور اگزامپل کہیں مطلب کہیں فنکشن میں جاتے ہیں سب کے ساتھ تو وہاں ہم لوگ کار کا یوز کرتے ہیں ہم اس لیے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں اس پہ ہی اس پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس واہن کا اپیوگ کر سکتے ہیں اب جیسے کہ مجھے کہیں دوسرے سٹی جانا رہتا ہے تو لوگ کار کا بھی یوز کرتے ہیں اور ٹرین کا بھی یوز کرتے ہیں بٹ زیادہ تو زیادہ تر لوگ ٹرین کا یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ اچھا رہتا ہے لیکن کار کا بھی یوز کیا جاتا ہے اتنا ہی اگر ہم کسی ادر ادر کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں وہاں کے لیے ہم لوگ کو بس ایک ہی چیز کا آپشن رہتا ہے جوکہ ہے ایروپلین ایروپلین سے ہی دوسرے کنٹری جا سکتے ہیں جبکہ ناؤ پہ بھی جایا جا سکتا ہے بٹ ادر کنٹری کے لیے اس زیادہ تر لوگ ایروپلین کا ہی یوز کرتے ہیں شپ کا یوز بہت کم کرتے ہیں کیونکہ اگر شپ سے جاتے ہیں تو کم سے کم تو چار پانچ دس دن بھی لگ جاتے ہیں وہاں پہنچتے پہنچتے بٹ ایروپلین میں ایسا کچھ نہیں ہے وہ آپ کے کو کچھ گھنٹہ میں ہی بارہ گھنٹہ یا ایک دن اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے دوسرے کونٹری جانے میں اور وہ آپ کو سیفلی اچھے سے آرامدائک سے پہنچا دیتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہم کیا کیسے جا رہے ہیں اور مطلب کس چیز سے جا رہے ہیں آرام سے سیفلی مجھے وہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے اور بات کریں ٹرین کی تو وہ بھی بہت ہی اچھا سویدھا ہے ٹرین میں اگر کسی کو کچھ پیر ویر میں کچھ درد ہے تو وہ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں چل بھی سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو سب سے آرام تو ٹرین ہی رہتی ہے بٹ ٹرین ادر کنٹری میں ابھی تو نہیں جا پا رہی ہے بٹ فیوچر میں وہ بھی جا سکتی ہیں بٹ ابھی دوسرے سٹی کے لیے ٹرین اپلبدھ رہتی ہے سب کے لیے تو ٹرین کا بھی یوز اتنا ہی ہوا جاتا ہے بٹ زیادہ تو لوگ اگر جیسے مڈل کلاس لوگ ہیں وہ اب کالج جا رہے ہیں تو وہ بائک کا ہی یوز کرتے ہیں کیونکہ بائک سے بھی جلدی پہنچ ہے جایا سکتا ہے اور بات کیا جائے اگر کسی کی مطلب اگر کہیں کالج والج یا اسکول بھی جانا رہتا ہے تو لوگ سائیکل کا بھی یوز کرتے ہیں اور بائک کا بھی یوز کرتے ہیں کچھ لوگ تو کار کا بھی یوز کرتے ہیں بٹ ڈپینڈ کرتا ہے اسپیڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنا دور تک جا رہے ہیں اگر زیادہ دور جا رہے ہیں تو لوگ زیادہ تر بائک کا ہی یوز کرتے ہیں اگر تھوڑی سی دور ہے تو پھر لوگ سائیکل کا بھی یوز کرتے ہیں کچھ لوگ تو پیدل بھی چلے جاتے ہیں جس کے پاس سائیکل نہیں ہوتی ہے بٹ زیادہ تر لوگ بائک کا یوز کرتے ہیں آپ کتنی دوری پہ جا رہے ہیں بس سب کچھ کل ملا کے بات یہ ہے کہ کہ آپ کتنی دوری پہ جا رہے ہیں اسی پہ سب کچھ نربھر کرتا ہے جتنا دور جایا جائے گا اتنی اتنی ساری واہنیں مطلب اتنی زیادہ کی یوز کی جاتی ہے